हैलो जय माता दी जनाब मेरा नाम अंकुर ऐ ते में तुं'दे कटरा दे शैह्र ना कम्म करना होन्ना होटल लाइन दा ते में सुनेआ हा के तुं'दे कोल रूम थ्होई जंदा रेन्ट उप्पर कमरा मिली जाह्ग मिकी अच्छा ते कमरे दा केह् साइज ऐ ते केह् रेंट शेंट लैर'दे तुस अच्छा ते पानी होर बिजली दी सुविधा ठीक ऐ अच्छा ते इक कमरे किन्ने बन्दे रुकी सकदे तुं'दे कोल अच्छा चलो मेरी रेकुाइरेमेंट ते ऐ इक कमरा लैना पौना कटरा कराए उप्पर ते मी कुसै ने सनाया हा कि तुं'दे कोला लब्भी जाना ते चलो अगर आन्ना कटरा में मिलना तुसें में ठीक ओके जय माता दी